دلى كے بارے ميں دلى ايک خوبصورت شہر ہے اور ايک ہندوستان كى دارالسلطنت ہے ہندوستان ہندوستان كا كيپيٹل ہے تو يہ شہر ہر حوالے سے بہتر ہے يہاں دور دراز كا سفر بڑى آسانى سے كيا جا سكتا ہے ميٹرو جيسى سہولتيں يہاں مہيا ہيں اور بہت سارى سہولتيں نوكرى روزگار شرح خواندگى يہاں بہت بہتر ہے خاص كر كے يہاں تعليم كا سلسلہ جو ہے بہت عمدہ ہے شہر ميں مختلف يونيورسٹيز ہيں مختلف ادارے ہيں جو زبان وادب اور كلچر كو لے كر كام كر رہے ہيں تہذيبوں كے بچاؤ كے ليے كام كر رہے ہيں